अखन वर्तमान स्थितिमे कृषिके बारेमे भविष्य हम की बतायब हमरासभके तऽ बारिशके अभावसॅं कृषि नहि लागल अछि आब मानसूनकेॅं एलासॅं बारिश एलासॅं कृषिकेॅं फसल लागिथ लगा रहलथि आधुनिक दिशा जे छै आधुनिक विचारकेॅं तत्कालिक संकेत छै ताकि पानीकेॅं चलते अखन मिथिलाके हर वस्तुमे पानीके जल जमावसॅं अस्त व्यस्त रहै छथि आ ताकि हमरासभकें जे कृषि छै